राखी जे परब छै हमरा सभके ओतय ई सावन जहियासँ खतम हो रहलऽ छै तऽ ओकरा लास्ट दिना हुवऽ छै जाइ दिन सावन खतम होरहलऽ छै ओहि दिन होवे छै होवे छै राखी एकरामे एक भाय अपना बहिन अपना भायके राखी बान्है छै ताकि ओ अपना बहिनके रक्षा करि सकै बहिन ई उम्मीद करिकऽ बान्है छै एकदम पूरा भारत देशमे पूरा अच्छासँ मनायल जाइ छै आओर गाँव सबमे तऽ अच्छासँ मनायल जाइ छै एकदम पूरा मतलब हिन्दू त्योहार भेलै एक मतलब की खास कए कऽ एक हमरा खुदे मतलब अच्छा लगै छै बोलै की राखी पर्ब छै हमरा सभके गर्ववला त्योहार भाय अपना बहिनके वादा करै छै कि हम हमे तोर रक्षा करबौ हमेशा कोनो मुश्किल हेतौ तब केनाहुँ कऽ भाय तोरा खड़ा रहतौ कोइ तोरा साथमे रहतौ नहि रहतौ भाय तोरा खड़ा रहतौ यही मतलब रहै छै एकरो मतलब राखी रऽ रेशम रे एकरा धागासँ भाय अपना राखी बान्धै छै कलाइपर अपना भाय बऽ भाय हाथपर बहिन जेकरासँ वादा दय सकै कि हाँ कि हमरा भाय छै राखी बान्हियै राखी बान्है छै